पुलस आह्ले बी बड़े कम्म औंदे साढ़ै भाई ते कुतै लड़ाई झगड़ा होई जाह्ग उत्थें पुज्जी पौंदे बेचारे टैमेै दे ते उत्थै जरूर कारवाई करना शुरू करूड़दे केईं बारीं बेचारे किश ईमानदार बी होंदे ते शायद झगड़ा इ'यां सालव करून ओह् थोह्ड़ा बौह्त कम्म मकाउड़न ते केईं बड़े लालची होई जंदे शायद पैसे लेइयै बी ओह् कम्म पूरा नेईं करन ते एह्दे कन्नै पुलस आह्लें उप्पर बी थोह्ड़ा बौह्त विश्वास जेह्का असें लोकें थोह्ड़ा खतम होआ दा ते इ'यां केईं गल्लें बेचारे कम्म बी औंदे केईं बेचारे बड़े अच्छे ऐ न जेह्ड़े क्राइम होआ दे उसी रोकदे उंदै'र ऐक्शन जरूर लैंदे हैन मदद करदे हैन ईमानदार होंदे न पर केईं ते बड़े चोर बैठे दे होंदे हैन कुतै तुस जाओ ते ओह् बगैर रिश्वत दे थुआढ़ा कम्म नेईं करदे हैन ते इ'यां पुलिस दी असें आम लोकें गी जरूरत बी ऐ बौह्त ज्यादा कि पुलिस दे बगैरा साढ़ी कोई सिस्टम नेईं चली सकदा जेह्ड़ा असें चलाना होंदा कि हर टाइम पर जित्थै दिक्खो कुतै बी लड़ाई झगड़ा कोई बी चीज़ होई जा उत्थें पैह्लै नंबर पुलिस गी सद्दना उन्नै के भाई एह् कम्म ऐ कारवाई ऐ ते तुस आइयै करो ते अगर कोई होएआ ईमानदार ते ओह् झगड़ा थोह्ड़ा ठीक ठाक सालव होई जाना ते अगर होएआ कोई रिश्वत आह्ला ते तां उस पैसे लेइयै बी थुआढ़ा कम्म नेईं मुक्कना ते केईं गल्लें च ठीक बी ऐ पर रिश्वत लेइयै ते कोई गरीबें गी मार ऐ अमीर ते चलो देई अपना कम्म कड़ाउड़न इत्थैं फिर ना इंसाफी ऐ जेह्ड़े लोक क्राइम करदे न ते ओह् ते फिर इ'यां बा इज़्ज़त बरी होई जंदे न ते जिन्नै बचारै किश नी कीते दा ओह् फसी जंदे गरीब लोक इ'यां बी मार खाई जंदा ते इ'यां पुलिस आह्लें बी जेह्ड़ा अपना कम्म ईमानदारी कन्नै करना चाहिदा ते अगर ओह् ईमानदारी बरतन तां लोकें बी उं'दे उप्पर ज्यादा विश्वास होना अगर ओह् ईमानदारी नेईं बरतन तां लोकें गी कुत्थां इ'न्ना उ'न्दे पर विश्वास होना ते पुलिस आह्लें दी एह् बड़ी अच्छी ऐ क्योंकि उ'नें असें साढ़ै कन्नै जेह्ड़ा लोकें कन्नै उं'दी मदद आस्तै रक्खे दा ते ओह् ईमानदारी कन्नै मदद करन तां ओह् बड़ी अच्छी गल्ल ऐ कि भाई ईमानदारी जेह्ड़ी हर कुसेई पसंद होंदी हर कोई इंसान ईमानदार गी पसंद करदा हर कोई रिश्वत देना नेईं जानदा इस कारण उ'नें थोह्ड़ा बौह्त सोचना चाहिदा साढ़ै बारै च